हमरा सब तऽ मतलब घरमे रहै छियै छोटका छोटका मोबाइल हमरा सब चलाबै छियै बड़का बड़का मोबाइल भी छै बाल बच्चाके बाल बच्चा सब ओहिमे देखै छै बड़का बड़का हमर बीडियो भी देखै छै बीडियो भी बनाबै छै बीडियो बनबै छै बीडियो देखै छै बाल बच्चा बड़का बड़का मोबाइल चलाबै छै बाल बच्चा सब हमरा सब तऽ बुढ़ पुरान छियै की मतलब बड़का मोबाइल हमरा सब चलेबै हमरा आरके तऽ लुइरो नहि छै बड़का बड़का मोबाइल चलबैके छोटा छोटा मोबाइल हमरा सब चलाबै छियै देखै सुनै छियै बाल बच्चा जब देखै छै तऽ हमहुँ सब ओहिमे किछु मतलब परजो भए कए देखै छियै से बा जे नहि देखै छियै हमरो सब देखै छी